وہ لوگ جو میری ریاست میں مختلف قوموں زبانوں اور رسم و رواج کے ساتھ آ کر آباد ہوئے انہوں نے یہاں کی ثقافت کو بہت رنگین اور متنوع بنایا مثلاً پنجابی سندھی پشتو بلوچ اور دیگر قومیتوں کے لوگوں نے اپنی زبان کھانے لباس اور تہواروں کے ذریعے اس علاقے کو ایک ثقافتی مرکز میں بدل دیا انہوں نے آپسی میل جول تقریبات اور مشترکہ کاموں کے ذریعے ایک دوسرے کی روایت کو اپنایا جس سے ایک خوبصورت ثقافتی ہم آہنگی پیدا ہوئی